आगरवाडा आगर्साईम आगोंदा आल्दोना आलोरना अंजुना आरामोल आरपरा आसगांव अस्नोरा असोलना बागा बांबोलीम बनास्तरीम बोस्तारा बेतीम बेनावलीम बेताल बातीम बेतीम बेतूल बिचोलीम बोरीम ब्रितोना काकरा कालंगूट कामुरली कांदोलीम कांचाावलीम करांबोलीम करंजले कारमोना कालिम चांदोर चापोरा चावडी चिकालीम चिंबल चिची चोपडे कोलम कोलवा कोलवाळे कोरतालीम कुंबार जुंया कुकोळ्ळेंम कुर्तोरीम दारगळेम दोना पावला फार्मागुडी फातोड्डा गौडाळेम गोवेल्ला गुरिम इब्रामपूर आरोसी कारापूर खांडेपार कोरजुवे कोरगांव कुंडयम लोटलीम मडकय माजोडा मांद्रेम म्हापसा मार्शल मारगांव मेर्शे मिरामार मोबोर मोयरा मोलम मोपा मुर्जीम मर्मुगांव नाचिनवाला नागांव नावेलीम नेरूळ नेवरा नुएम ओल्ड गोवा पेंजीम पार्शें पर्रा पेरनेम पिलेन पिरना पोंबुपा पंडा पोर्शेम पौवरीम प्रियळ राशळ राय रायबंदर रिवाणा सालसेट सालेगांव सालवादर दो मुंडो साकवाळे सांगोळटा सांगें साखळी सांताक्रूज शिरोडा शिओलएम शिरगांव सकर सांतनीज तालावलीम तालिगांव तांबोशें आल्तीन कांपाल थिवीम तोरमस उक्सेम तोड्डा वाळपय वार्का अस्को वेलसांव वॅरेम वारखाणा